यूट्यूब पे वैसे तो भोजन पकाने के विधि वाले बहुत सारे चैनल हैं पर मैं टीवी पे खाना खज़ाना या किचन तड़का जैसे प्रोग्राम देखती हूँ इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ बहुत अच्छी अच्छी डिशिज़ बनाना सिखाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है लेकिन उनकी बताए हुई सारी सामाग्री हमें नहीं मिल पाती पर फिर भी मैं उनके बताए गए तरीके से अलग अलग प्रकार का स्वादिष्ट और स्वास्थ्य योग्य भोजन बनाने का प्रयत्न करती हूँ और मैं उनसे सीखती हूँ कि अपने परिवार वालों को बाकी सब बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य वाला खाना कैसे खिलाया जाए उसे सादे से इंट्रेस्टिंग कैसे बनाया जाए जिससे कि वो उस खाने को आसानी से खा सकें